हैलो आकाश ट्रेवल एजेंसी मां विधी गोधवाणी थी ॻाल्हायां पई तव्हांजी जेका असां कार भाड़े कई हुई से ॾियारी जी मोकलनि में हाणे असां फेबरुअरी में मथे महिने में वापसि ॿाहिरि वञणु वारा आहियूं त असांखे तव्हांजी साॻिए कार खपे छोकी हूअ तमामु सुठी हुई अने ड्राइवर बि असांखे साॻियो खपे त तव्हां असांखे भाड़े ॾेई सघंदा तव्हां ॿुधाएजो न मूंखे